हेल्लो ठीक ठीक ठीक कहियौ हॅं से तऽ छै की करबै हॅं रष्ट्रीय रोजगार छै रोजगार ढूढ़यवाला सएह कय रहल छै हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं रहि गेल हन बस बस बस सेम हमरे जकाँ हॅं हॅं वएह चलि रहल छै आ वएह जेनेरल कम्पीटीशन सब के तैयारी करै छी एबरी एम ए केलहुॅं हन तऽ ओम्हरो दिस तकैय छियै लेक्चररशिपो दिस लेकिन देखिये रहल छियै जे दू हज़ार उन्नैस मे शुरु भेलै लेक्चररशिपके बहाली एगो खत्मे नहि भेलै जे दोसर शुरु हेतै तऽ पाँच साल तऽ ओकरा सएह लागि गेलै ऊपर सॅं ई आरक्षण की होयत से भगवाने बुझताह हॅं हॅं हॅं हॅं वएह प्रयासमे लागल छी आओर किछु किछु देखि रहल छियै आर की करबै हॅं नहि भऽ रहल छै हॅं ओकर दूटा कारण भऽ सकै छै भटकि रहल छी एक तऽ रोजगारक कमी छै जाहि पर सरकारक कोनो ध्यान नहि छै जे रोजगार नवका पैदा करतै सब नौकरिये करतै इहो संभव नहि छै लेकिन सब नौकरी नहि करतै तऽ आखिर करतै की ताहू दिस जे सरकार के सोचबाक छै ओहि के लेल किछु एहन व्यवस्था होयबाक चाही जे नौकरी नहि हेतै तऽ दोसरो चीज होइ तकरो दिस कोनो नहि भ रहल छै तकर मारल हम सब छिहे

हॅं हॅं हॅं ई तऽ बढ़िऑं से माने किछु आओर करितहुॅं पढ़े लिखै के बदला जे दोसर चीजमे आओर कोनोमे समय बर्बाद करितहुॅं तऽ भऽ सकैया जे होइतै पढ़ला लिखलाक बाद आब जे हम हर जोतै लय जाइ सेहो नीक नहि लागत समाजे बुड़बक कहत हॅं हॅं हॅं सएह हॅं पाँच साल सॅं लागले छी देखै छियै चारि पाँच साल ठीक छै फेर हेतै भेंट घाँट